مذہبی توہمات تو یہ ہے کہ لوگ آج کل بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں حالانکہ یہ سب صحیح نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر آدمی دعا کریں اور کیا کہتے ہیں قبرستان جا کر وہاں پر دعا کریں چادریں چڑھائی مزاروں کو لوگ پیسے ڈالتے ہیں پھول ڈالتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے کیونکہ مذہبی تواہمات وہم یہ بھی ہے کہ لوگ آج کل بھوت پریتوں پر زیادہ اعتماد کرنے لگے ہے اعتماد کی بنیاد پر لوگ جھاڑ پھوک کرنے والے بابا کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان سے جھاڑ پھوک کروا کر اپنی وہم کو دور کرتے ہیں حالانکہ وہم کو دور کرنا تو بس ایک ہی وہم کیا چیز ہے وہم کو سمجھنا ہمیں ضروڑی ہے لہٰذا اس کا ابھی وقت نہیں ہے تو مذہبی توہمات میں تو یہ بھی ہے کہ لوگ آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ بیماری کو ہوتا نہیں لیکن بس اپنے آپ میں وہم پیدا کر لے کے جھار پھوک کے ذریعہ یعنی بھوت لگ گیا یہ ہوا وہ ہوا یہ سب ایک وہم ہے